तऽ काजो तऽ बाधित हेतै जँ काज बाधित हेतै तऽ तहन तऽ काज आगू बढ़तै आगू बढ़तै टाइम लगतै आगू बढ़ैमे तऽ ई कोनो नहि भेलै नीक बेबस्था खानाके खानाके ऑडर देल जाइ छै लोकके खाना खाइके टाइमपर ने खाना खाइके टाइमपर अगर खाना नहि भेटतै तऽ खाना खाइके फाइदा की छै